ہلو السّلام علیکم کیا آپ ٹریول ایجنسی سے بات کر رہے ہیں سر دراصل بات یہ تھی کہ ہم میں لکھنؤ سے بات کر رہا ہوں پر ہم سات لوگ ہیں ہمیں دراصل گھومنے جانا تھا شیکھا برڈ سیکنچری تو اُس کے لیے ہمیں ایک کار چاہیے تھی تو آپ بتا دیں تھوڑا سا آپ کے پاس کس طرح کی کارس ہیں اور کیا ہے آپ کا رینج وغیرہ یہ سر مجھے چاہیے ایک جنوری سر ہم لوگ سا سات سات لوگ ہیں سر جی سر سیون سیٹر ہی چاہیے سیون سیٹر یا پھر جس میں ہم اچھی طریقے سے ایڈجسٹ ہو جائیں تو آپ دے دیں آپ کی جو بیسٹ کار ہو وہ آپ ہمیں پرووائیڈ کر دیں جی جی سر جی جی سر ٹھیک ہے سر

سر سات

جی سر اچھا سات ہزار تو تھوڑے زیادہ ہو گئے سر اگر آپ تھوڑا سا کنسیشن کر لیتے تو تھوڑا بہتر رہتا لیکن سر تھوڑا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر کوئی بات نہیں آپ ڈن کر دیجیے ہماری ڈیل اور ایک جنوری کو آپ گاڑی جو ہے ہمارے میں ایڈریس بتائے ہوئے اُس پر بھیج دیجیے گا اور سر ڈرائیور تھوڑا مطلب تھوڑا ٹھیک بھیجیے گا ویسے ہم نے آپ کی تعریف ہی سُنی ہے لیکن اگر آپ جی سر جی سر جی جی تھینک یو سر